اب تو میں گھر میں رہتی ہوں اب زیادہ میں باہر نہیں جاتی ہوں کیونکہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے باہر گھومنے کا مزے کرنے کا اپنے دوستوں کے ساتھ جب میں چھوٹی تھی اسکول میں جب میں پڑھتی تھی تو پہلے میں بہت مستی کیا کرتی تھی اور میرے کچھ کچھ فرینڈس ہوا کرتے تھے اور میری ساری کزن سسٹر برادر ہوتے ہیں اور ہم لوگ جب جب بھی فری ہوتے ہیں تو ہم لوگ جاتے ہیں اپے نانی کے یہاں جاتے ہیں اور پھر باڑی میں جاتے ہیں کھیلتے ہیں مستی کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں گھومتے ہیں اور آم کے موسم میں آم بھی کھاتے ہیں اور ہم لوگ زیادہ تر اسکول سے جب چھٹی ہوتی تھی تب ہم لوگ سارے کزن اور پھر کچھ فرینڈس بھی ہوتی تھی سب ایک ساتھ گھر جاتے تھے اور پھر گھر پہ بھی ہم لوگ مستی کیا کرتے تھے جب فری ٹائم ہوتا تھا تو جیسے کہ کھانا گھومنا اور اور بھی بہت ساری چیزیں کیا کرتی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ بہت ساری باتیں کرتی تھی گھومتی تھی اور پھر سب کے ساتھ پہلے میں جب چھوٹی تھی تو کسی کسی کے گھر بھی جاتی تھی جب میں فری ٹائم ہوتا تھا تو گھومنے کے لیے مستی کے لیے انجوائے کے لیے جایا کرتی تھی اور اچھا لگتا تھا پہلے بچپن میں اور میں بہت ساری کھیل بھی کھیلتی تھی مجھے اچھا لگتا تھا بچپن میں